हमारे अस्थानीय के पास बहुत सारी इस्कूल है प्राइवेट इस्कूल और गौरमेंट इस्कूल गौरमेंट इस्कूल में मुख्य पढ़ाई होती है जिसमें गौरमेंट इस्कूल में हम लोग के बच्चों को हमारी सरकार सारी सुविधाएँ देती है जैसे कि उनको कपड़ा लेना उनको पेन कॉपी पेंसिल रबड़ इत्यादि सारे चीज़ की सुविधा देती है कॉपी बैग पेंसिल कॉपी किताब इत्यादि देती है जिसमें बच्चे का आधार कार्ड और बच्चे की फ़ोटो यही चीज़ लगता है और उसका अडमीसन हो जाता है और इत्यादि प्राइवेट अस्पताल में एडमीसन कराई भी पैसा लगता है और महीने का भी बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है और प्राइवेट अस्पताल प्राइवेट इस्कूलों में बहुत ही सही ढंग से बस पढ़ाई होती है हमारे यहाँ गौरमेंट पढ़ाई नहीं होती लेकिन आजकल में आजकल सरकार गौरमेंट इस्कूलों में सारी स्मार्ट क्लासेज़ भी शुरू कर दी जिसमें बच्चों का भलाई हो सके